आं मेथाइ रोजाबना दिन्थिफुंनाय बायह्रायाव आं जेरै हारिमु मोनाबिलिफ्राव बर' मेथाइ खननानै आं दिन्थिफुङो जेरै बैसागु मेथाइ सुबुं मेथाइ खेराइ मेथाइ रंजानाय मेथाइ ओरैनो बर' हारिनि गोबां मेथाइफोरखौ आङो हारिमु मोनाबिलिफोराव हारिमु दिन्थिफुंनायफ्राव दिन्थिनाय जायो आरो जेसेबां मेथाइ खननायनि सिगां आङो गोबांथार सोलोंग्रोनानैसो मेथाइखौ खननाय जायो जेरै जेनबा मोनसे मेथाइखौ खनले खनले जायागौमानि सोलोंबाय थानायानो आंनि बे थांखि जेब्लासिम जाया अब्लासिम आं बेखौ खनले खनले खनले खनले सोलोंबाय थानानैसो आङो हारिमु दिन्थिफुंनायफ्राव आङो मेथाइ खनो जेब्लानो आङो आंनि खननाया रोखा जाबाय अब्लासिमसो आं सोलोंबाय थायो आरो रेकर्दिं खालामनायनि थाखाय आं ओरैबायदि थियारि खालामो जे मोनसेबो आंनि गोरोन्थि खननायाव गोरोन्थि थालाङै बादि आङो बेबायदि थाग थियारि खालामनानैसो आङो मेथाइखौ रेकर्दिं खालामो जेनबा मेथाइयाव जेनबा अनसायजानाय मोनो बेबायदि मेथाइफोरखौ आङो रेकर्दिं खालामो एसेनोसै